जोंनि धोरोमा जाबाय हिन्दु धोरोम बर' जोङो जोनि धोरोमाव मोनबा फोरबो दं बे फोरबोआव सेथि फोरबोआव जोङो संक्रान्ति दिनाव गोबां मैगं गोदोनि दिनाव मेगं गोबां मेगं थाइगं नागिरनानै सब मेगंखौबो बुथुमजोबनानै जोङो बेदरजों एवोमोन बिराथ मोजां जायो जों जाखायोबो संक्रान्ति दिनाव बयबो गाजा गोमजायै बयबो जमानो बिदिनो जानानै जोङो संक्रान्ति दिनखौ बराय हरो संक्रान्ति दिनाव थालिर थालिर फस्लाबो होयो आरो बेयाव अमा बेदरजों मोजां एवो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव नैथि सेथि संक्रान्ति उनाव आरो सेथि बैसागु जाबा जोङो बयबो गामियाव ज' ज' ओंखारनानै सोराबा सोराबा अमा फिना दोनखायो जायो साब्रै साबा लोगो नांनानै ग्रुप लोगो नांनानै बेदर रानो जायो लोङो बिदिनो ज'मा ज'मा ओंखारलायो बिदिनो थाङो आरो

नैथि नैथि फोरबोआव जोङो फिथाइ सामथाइ फोरबो आमथि आमथि फुजायाव फिथाइ सामथाइनि फोरबो खुङो बेयाव फिथाइ सामथाइखौ बाउनानै सब फिथाइफोरखौ न'नि फिथाइखौ लांना बायनानै सोरहाबा बायनानै बिदिनो ज'मा ज'मा जोङो फुजा होनानै बयबो गामिनि ज'मा ओंखारनानै फुजा होखांनानै बयबो रानना जायो थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोर फिथाइ सामथाइखौ लांनानै रान्नानै जायो जोङो बे बे आमथि आमथि फुजायाव जायो आरो आरो ओंखाम गोरलैयाव ओंखाम गोरलैयाव दैलाङाव गायना मोन्नाय माइ माइखौ बे ओंखाम गोरलैयाव जोङो बाउगोरनानै गामियैनो ज'मा ओंखारनानै ज'मा ओंखारनानै जेनबा ओंखाम गोरलैखौ बाउनानै ओह बेदरजों फिसाजों जोङो मोजाङो ज'मा ओंखारना जायो आरो बेदर संनानै बयबो गामिनि ज'मा जायो बेराथ मोजां बेयो ओंखाम गोरलैया माने खस्थखा दैलाङाव गायना खस्थ' मोनो खस्थ' खालामनानै मोन्नाय फिथाइ माइखौ माइरं खाम माइरं गोरलैखौ संनानै माने फुजा होयो आरो बे ओंखाम गोरलैयाव बिदिनो मा बिदिनो जोङो समखौ बारहो हरो आरो जा जा जामुंफोरा जोङो न'आव गाइयो सिगां जामुंफोरखौ गोदोनि दिनाव न'आवनो गायनानै जायो दा बायनासो जानो गोनां जायो आरो बायना जायो आरो बे जुगाव सेथि से सेथि बैसागु सेथि बैसागुआव जोङो बइदिनो मोजाङै रंजा बाजा लोगो नांनानै जायो समजों लोगोसे आरो जा जामुंफोरखौ दानि जुगाव बायनासो जानो गोनां जायो खम समावनो गा मानसिफ्रा गाइनो सम मोनला आरो दानि जुगाव साख्रि मावजोबो ना फ्राइआनो बांसिनानो बेखायनो जामुंफोरखौ बायनासो जायो आरो आरो हाथाइ बाजाराव गोदोनि दिनाव एक थारिक संक्रान्तियाव नागेरनानै हाजो आरो हाग्रा बारियाव थाङोमोन दानि जुगाव हाग्रा आरो हो जायगायाव थांला नालाय बेखायनो हाथायावसो बायना लायनो गोनां जायो बेखायनो जोङो बेखायनो जोङो फैसा होनानै बायनो गोनां जायो आरो सिगांनि समावबा बायनां लायामोन आरो दानि जुगावबा बायनो गोनां जायो आरो गोबां सुबुङानो दानिया बायनानै जायो नालाय बेखायनो बेखायनो